राजकारण क्षेत्रांत जेन्ना आमी यश प्राप्त केल्ले उद्योग पळयता किंवां ऑर्गनायजेशन पळयता जाल्यार म्हाका दोन तीन नांवां सुचतात पयलें म्हणजे भारतीय जनता पार्टी तेतूंत कितें आसा आमी श्रेय दिता तें तुमी जाणा आसतले जशें की आदले मुखेल मंत्री लक्ष्मिकांत पार्सेकर हेंकां आदले मुखेल मंत्री तशेच डिफॅन्स मिनिस्टर आदरणीय स्वर्गीय मनोहर भाऊ भाई पर्रिकार हेंकां आनी श्रीपाद भाऊ हेंकां हो श्रेय दिल्ले वयता पूण म्हाका दिसता बिजेपी गोंयांत सक्सेस जावपाक ती एक नॅशनल पार्टी आहा आनी तिचें नॅश राष्ट्र राष्ट्रा वयर तेंचें यश तेंकां प्राप्त जालें म्हणून खंय तरी तेचो एक बेनिफीट हांगां गोंयानूय जालो अशें म्हाका दिसता मागीर दुसरें नांव म्हाका दिसता तें रॅवोल्युशनरी गोवन्स पार्टी तेंकां क्रिटिक्सूय आसा तितलेंच तेंकां एक सपोर्ट बेजूय आसा एण्ड वाय्स आनी आमी कशेंय पळोवं येता तांकां पूण ते ज्या तेंकां जो थोडे वेळांत एक नांव मेवळें म्हाका दिसता तें करप एक कठीण प्रयास आसलो तेंचो आनी तिसरें म्हणजे गोवा फोरवर्ड पार्टी म्हाका दिसता कारण दोन हजार सतरांत तेंच्यानी चार सिटां जीं लडयिल्लीं तितुंतल्यान तीन सिटां येवप आनी पंच्यात्तर टक्के यश प्राप्त करप ही एक खऱ्यांनी बरी गजाल आसा दुसरें म्हणजे आय टी क्षेत्रांत म्हाका दिसता गोंयांत बिजनसीज खूब फ्लरीश जाले आनी खूब जाणांक यश प्राप्त जालें तेतुंतलें एक नांव जर म्हाका सांगूंक शें दिसता जाल्यार हांव डिझायनवे म्हणटलो डिजायनवेंन कितें आसा की ते गोंयांतल्यान गोंयचे गोंयचे चलयेन सुरू केलें आनी तें आयज ऑस्ट्रेलियाय आसा यु केंतूय आसा तेंचें आनी आनी एक खंय तरी तेंचें आसा जाल्यार म्हाका आयज खूब बरें दिसता फ्रांन्सानूय आसा तें पेरिसांत सो म्हाका खूब बरें दिसता की गोंयांत अशें उद्योग जाले आनी सक्सेस तेंकां प्राप्त जालें